हांव खोर्ली म्हापसा हांगा रावता खोर्लेनूच कृष्णाच्या देवळा कडेन ऋतुराज रेजिडेंसी नांवाची आमची बिल्डींग आमच्या बिल्डिंगेंत ए ब्लॉक आनी बी ब्लॉक अशें दोन ब्लॉक आसात हांव बी ब्लॉकांत रावता आज हांव बी ब्लॉकांतल्या म्हाज्या बिल्डिंगेंतल्या लोकां बद्दल जे लोक म्हाका कुटुंबा भशेन अगदी जवळचे आसात त्या लोकां बद्दल हांव सांगतलें म्हज्या बिल्डिंगेंत जवळ जवळ बारा फ्लॅट आसात बारा फ्लॅटांत पांच मजल्याचेर हे वेग वेगळे कुटुंब रावतात सगळ्यांत वयर राकेश मांद्रेकर सुशील कुमार देसाय मागीर आमी म्हणजें संतोश बनकरचो फ्लॅट सायडीक भिकाजी गोवेकर फुडें एक मारवाडी लोकांचो फ्लॅट आसा तेज्या बाजूक माशेलकारांचो आसा मागीर गोवेकर प्रभु गांवकर पेडणेकर सावंत नायक अशे वेग वेगळे फॅमिलीज आमी थंय रावतात आमच्या बिल्डिंगेंत सगळे एकमेकांची काळजी घेतात लोक म्हणटात की बिल्डिंगेंत रावपी लोक एकामेकांक वळखनात पूण म्हाज्या बिल्डिंगेंत मात्र तशें ना प्रत्येक घरांतलो मनीस हो दुसऱ्या मनशाची तितलेच आपुलकेन काळजी करता तेंच्या बद्दल विचारपूस करता आनी केन्नाय कोणाकूय मदतीची गरज आसल्यार धांवून येतात आमच्या बिल्डिंगेंत आमी अनेक सण उत्सव एकत्रीत साजरे करतात दिवाळीच्या दिसा आमी सगळीं एकमेकांगेर वयतात एकमेकांगेर फोव खातात चण्याचो रोस खातात उसळ खाता मज्जा करतात आमच्या बिल्डिंगेंत जवळ जवळ वीस ते बावीस भुरगीं आसात हीं भुरगीं सद्दां सांजची एकत्र येतात आनी बिल्डिंगेच्या पार्किंगांत मज्जा करतात खेळटात आनी तेंची सुद्दां एकदम घनीश्ट अशी मैत्री तयार जाल्ली आसा आमच्या बिल्डिंगेंत अजून एक सण म्हणजें होळी हो आमी मोठ्या प्रमाणान मनयतात होळयेच्या आठ दिसा पयलींच्यान बिल्डिंगेतले लोक एकत्र येतात मिटींग घेतात होळयेचे कलर हाडप होळयेच्या जेवणाचो मेनू ठरोवपाचो कोणेंन कितें काम करप कोणेंन कसली कामां वांटून घेवप कोण कितें हाडटलो कोण कितें करतलो ह्यो सगळीं गोश्टी मिटींगेंत बसून ठरयतात आनी त्या पद्दतीन आमी होळी खूब मोठ्या प्रमाणान आनी आनंदान मनयतात वर्सभर भुरगीं ह्या होळीच्या सणाची वाट पळयत आसतात त्याच बरोबर आमी बिल्डिंगेंतले लोक चाळीस ते पंचेचाळीस लोक आसात आमी दर वर्सा एक बिल्डिंगची पिकनीक काडटात गेल्या वर्सा तर आमी कंदबा बस ठरयली आनी सगळीं जाणां भोंवपाक गेली कदंबा बसीन आमी जेन्ना गेली तेन्ना बसींत खूब मज्जा केली व्हडल्यानी भुरग्यांनी तशींच आमी दांडेली पावलीं दांडेली पावून आमी वेगळे वेगळे रूम प्रत्येका खातीर घेतिल्ले ते धा बारा रुमांनी आमी सगळी फॅमिलीच रावली दुसऱ्या दिसा दांडेली वॉटर स्पोर्ट्स सगळें केलें मज्जा केली आनी दांडेलीची वेग वेगळी यादी मनांत दवरून परत म्हापशां पावलीं वर्सभर भुरगीं आनी तशींच व्हडली सुद्दां ह्या पिकनीकेची वाट पळयत आसतात अशे आमच्या बिल्डिंगेंतले लोक उमेदी हौशी आनी एकमेकांक मदत करपी लोक हांव देवा कडेन मागता की आमचे बिल्डिंगेंतले लोक अशेंच आनंदी कायमस्वरुपी रावचे